मींहं जे टाइम में त वधीक मज़ो ईंदो आहे छाकाणि त बारिश पवण सां मन कंदो आहे वञी करे ॿाहिरि घुमूं ऐं थोरो पाण खे भिगोयूं ऐं घणा दफ़ा ज़ोर सां बारिश पवे त सनानु करण जो बि मन कंदो आहे ॿाहिरि घुमण लाइ पंहिंजे संग संगी साथियुनि सां वञी करे म मूं घुमण फिरण लाइ किथे न किथे कंहिं करणु खपे जिते खाधो पीतो ऐं ॿियों कोई सामान घुरे मज़े मज़ो कयूं डांस कयूं ऐं म्यूजिक वजाए करे माण्हुनि खे रिझायूं इन बारिश में ॾाढो वणंदो आहे वणंदी आहे छाकाणि त इन में मनपसंदि माण्हुनि खे पंहिंजे माण्हुनि खे घुमाए फिराए सघूं था ऐं वञी सघूं था पार्क में वञी सघूं था ऐं किथे न किथे ॾिसी करे पाण खे मज़ो माणे सघूं था